हाँ मेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं मैंने क्योंकि मैं जब लगभग बारह साल की उम्र थी उस टाइम मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो बाइक से एक्सीडेंट होने के बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों ने मेरे साथ हालत की चीर फ़ाड़ की उससे मुझे बाइक चलाने से नफ़रत हो गई इसलिए मैंने एक सबक सीखा कि मैं आज के बाद बाइक नहीं चलाऊंगा मैं उस हमले के बाद उस हमला कह लो या उस हालात के बाद मैंने खुद को प्रभावित किया कि आज के बाद बाइक नहीं चलानी चाहिए